اکیاون ہزار چھ سو پچیس سات ہزار پانچ سو چھیانوے بیس ہزار چھتیس ہزار پانچ سو چھہتر ہزار آٹھ سو نناوے